उत्तर प्रदेश जे राजनैतिक व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण औरि दीर्घकालिन व्यवस्था जे मुदे ते निपटण वास्ते कानून बि आहिनि पर्यावरण कानून बि आहिनि संरक्षण नीतियूं बि आहिनि हरित पले पहल बि आहे ऐं तंहिंखां अलावा जीअं त मिनिस्टर वग़ैरह जेके आहिनि उहे पंहिंजो वक़्तु ॾींदा आहिनि उहो ॾींहं ॾींदा आहिनि ऐं उन में टाइम बि ॾींदा आहिनि एतिरे वगे खां एतिरे वगे ताईं अची करे मिली था सघूं हुन वक़्तु पब्लिक जा माण्हू जिन खे काई परेशानी हूंदी आहे उते वञी करे मिली विली सघनि था पंहिंजा प्रार्थना पत्र बि ॾेई करे हुननि जो उन जो कुझ न कुझ वठी था सघनि इन तरह सां घणी सहूलतियूं उत्तर प्रदेश सरकार पंहिंजे ऐं प्रदेश जे रहण वारनि वास्ते कयूं आहिनि